हेलो आ हांव न्हू हांगा सालिगांव पावल्ललो हांव बॉम्बेच्यान येयला हय आनी आयज हांगा ती गर्दी म्हाका चड दिसली किद्या खातीर म्हुणू सालिगांव ती इतली गर्दी आयज हय हांव हे घेव कार केल्ली हांवें वोय थंयच्यान येयला वोय हय आसा आसा हय म्हाज्या सायटीन अशें फुडें आसा हय

आ हा हा आ म्हन्जे तेका लागून ही गर्दी आयज हा आ हा कळें

आ हा कळें कळें

कळें कळें कळें आ कितले दीस आसता हें अशें म्हन्जे फेरी बी आतां कितले दीस आसता हांगा तर आ फेरी बी एकूच दीस आसता

कळें कळें आ हा हा

आ आ कळें

आ कळें कळें आ हा आनीक हय हय आनी अशें किदें बरें अशें किदें आसा सालिगांव अशें पळोवपा सारकें बरें आनीक आ हा कळें आ थंयसरूच सगळें पळोवपाक मेळटा हय आनी आ बरें बरें आनी अशीं देवळां बी आसात न्हू पळोवपा सारकीं आ हा हा हा हा सो तुमी म्हाका गायड करूंक शकता न्हू समज सांगलें तुमकां समज जाल्यार आ हा बरें बरें बरें आ बरें थँक्यू हा बरें